ہاں مجھے ایسے حالیہ واقعہ کے بارے میں پتہ ہے لیکن اس واقعہ کی دلچسپی میرے لیے خوشی کے لیے نہیں تھی وہ واقعہ اور اس کی دلچسپی ایک دکھ کا ماحول ٹائپ کی تھی کیونکہ ایک بار ابھی کچھ دن پہلے جب میں سڑک پر آرہی تھی تو لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پر ہوا یہ کہ جو لوگ تھے وہ بھلے ہی ان لوگوں کو بچانے کے بجائے دور چلے جا رہے تھے اپنے بچاؤ کے لیے تو یہ چیز مجھے بہت ہی عجیب سی لگی مطلب دلچسپ تو لگی لیکن دکھ کے طور پر زیادہ اس میں کچھ اچھا نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو مدد کرنی چاہیے دوسروں کی لیکن وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے لیکن پھر جب میں نے ان کی مدد کی اور مجھے ان کی مدد کرکے خوشی ملی اور یہ بات میں نے جب سب کو بتائی تو سب کو بہت اچھا لگا اور یہ بات اسی لیے میرے لیے دلچسپ بن گئی کیونکہ میں نے ان کی مدد کی وہ مجھے بہت اچھا لگا